जी नमस्कार सर क्या सर आप मधुलता होटल से बोल रहे हैं जी सर मुझे एक खाने का औडर बूक कराना है जी सर खाने में मुझे चार चपाती पनीर वाली सब्ज़ी और दो बर्गर और एक पेटीज बूक कराना है हाँ जी मेरा पता डिस्ट्रिक भरतपुर तहसील डीग पोस्ट कुमहेर पिन कोड नम्बर बत्तीस बाईस अड़तीस है सर ये जो मेरी डिलेवरी है ये कब तक आ जाएगी सर जी सर मुझे सर कहीं निकलना है काम के सिलसिले में तो थोड़ी सी आप जल्दी कीजिए और जिससे खाना समय से मेरे पास आ जाए और मैं अपने काम के लिए यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ और क्या सर मुझे यह पेमेंट ऑफलाइन करना पड़ेगा या ऑनलाइन करना पड़ेगा जी सर हाँ मैं इसका सर ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा हूँ और आप जल्दी से मेरा खाना डिलेवर कर देना